साढ़े एरिये च जित्थें में रौह्नी आं उत्थें सॉफ्ट वॉटर ऐ हार्ड वॉटर नेईं ऐ सॉफ्ट वॉटर ऐ जेल्लै असें टेस्टिंग कराने होने पानी दी जांच कराने आं ते उत्थुआं सानूं पता चलदा ऐ कि पानी च काफी सारे जेह्ड़े कुछ तत्व होंदे न जि'यां कैल्शियम हार्डनेस एह् सब जेह्दी कन्नै चेक करने आं कैल्शियम मैगनीशियम टाइप दे एलिमेंट्स होंदे न ओह् साढ़े पानी च घट्ट मात्रा च पाए जंदे तांहीं साढ़े पानी जिस इलाके च में रौह्नी आं उस पानी गी सॉफ्ट वॉटर आखदे असें पानी जेह्ड़ा पीने आं ओह् असें ग्रांउड वॉटर ई पीने आं मतलब जमीन दे थल्ले आह्ला जेह्ड़ा पानी ऐ ओह् पीने आं क्योंकि साढ़े इलाके च ग्रांउड वॉटर काफी मात्रा च पाया जंदा काफी पानी जेह्ड़ा साढ़ी जमीन दे हैठ ऐ ते उसी असें पम्पे ते हैंड पम्पे दी मदद कन्नै कड्ढियै ते उसी यूस करने आं उसी इस्तेमाल च लेआने आं ते एह् जेह्ड़ा ग्रांउड वॉटर ऐ एह्दा इ'न्ना इस्तेमाल होई जा दा ऐ इस एरिया च कि केईं घरें च ते हून इ'यां होई गेदा ऐ कि कुछ ऐसे बोर लाई ले दे जित्थें चौबी घैंटे जिं'दे चा पानी निकलदा रौहंदा ओह्दी बजह् कन्नै जमीनै दे थल्ले आह्ला पानी जेह्ड़ा ओह् खत्म होने दी कगार उप्पर बी आई गेदा केईं बारी गरमियें च असें एह् समस्या एह् एह् मसला फेस करने आं कि जेह्ड़ा पानी ऐ ओह् सुक्की गेदा होंदा गरमियें दे मौसम च ते फिर ओह् ग्रांउड वॉटर जेह्ड़ा असें कड्ढने आं जमीन दे थल्ले आह्ला ओह् घट्ट आंदा नलके सुक्की जंदे हैंड पम्प सुक्की जंदे ते पानी दी किल्लत फेस करने पौंदी अदर अगर इ'यां गै गल्ल करचे कि साढ़े एरिया च काफी सारा ग्रांउड वॉटर जेह्ड़ा अच्छी क्वालिटी दा ऐ ओह् इक सॉफ्ट वॉटर दी कैटेगरी च आंदा ऐ ओह् अगर असें उसी दिखचै ते इस ग्रांउड वॉटर दे स्हारे गै काफी साढ़ा जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ काफी देर दा इ'न्ने सालें दा इस्सै ग्रांउड वॉटर उप्पर आधार करदा ऐ